میں عام طور پر اپنی دلچسپیوں اور پسندیدہ کتابوں کے مطابق کتابوں اور مصنفین کو دریافت کرنے کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کرتا ہوں جیسے کچھ اہم طریقے شامل ہیں آن لائن کتابوں کی دکانوں جیسے کہ امیزون گڈ ریڈس سے کتابوں کی تلاش کرتا ہوں میں اپنی دلچسپیوں کے مطابق کتاب اور لکھنے والوں کے نام سے تلاش کرتا ہوں دوستوں رشتے داروں او ماہرین سے کتابوں کی سفارشات لیتا ہوں جو میری ان کی دلچسپیوں کے مطابق ہوں ان کے تجربات اور سفارشات میری پسندیدگی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں زیادہ تر ویب سائٹ اور ایپس موصولہ کتابوں کی تشہیر کرتی ہیں جو میری پڑھائی کی تعریف اور دلچسپیوں کے مطابق ہو بک اسٹورس اور لائبریریز میں داخل ہوکر نئی کتابوں کی موجودہ تلاش کرتا ہوں ان مقامات پر جائیں اور تازہ ترین اشاعت کا مطالعہ کریں ان طریقوں کی مدد سے میں اپنی کتابوں اور مصنفین کی تلاش کرتا ہوں جو میری دلچسپیوں اور پسندیدہ کتابوں کے مطابق ہو